पहिले जे छोटा मोबाइल रहयने तें बहुत दिक्कत होइ रहय से ने वीडियो कॉल होइ रहऽ आओरर ने किछु भी काम होइ रहय आओर अभी जे बड़ा मोबाइल छै ओकरा कि कहय छै फोटोओ घीचा जाइ छै फेर वीडियो कॉल बात होइ छै सबकिछु बहुत सुविधा होइ छै तैं पहिलेवला मोबाइल ने बढ़िआँ नहि रहय अभीके मोबाइल बहुत अच्छा होइ छै तऽ ई मोबाइलके बहुत सुविधा होइ छै बहुत अच्छा किछु भी फोटो कॉपी भाय कुछो भी काम करयके रहय छै आओर फेर कहीं भी कहुँ जाइ छियै तैं बहुत सुविधा होइ छै हूँ बातो करयमे फेर फेस टू फेस बात करयमे बढ़िआँ होइ छै फेर बहुत किछु पढ़ाइ लिखाइ होइ छै बड़ा मोबाइलमे छोटा मोबाइलमे तऽ नहि होइ छै तैं एखुनका मोबाइल बहुत अच्छा होइ छै बहुत सारा काम होइ छै बेटा बेटीके पढ़ाइ लिखाइ होइ छै आरो फेर कि कहय छै कहीं राह भुलाय जाइ छियै ओहो फेर कि कहय छै ओहो होइ जाइ छै ओहो जेनाइ ना सम्भव होइ छै ओहो सम्भव होइ जाइ छै राह चलयमे